مہاراشٹر میں کھیلو کی بہت سی بڑی اسپانسرشپ اور شراکت داریاں ہیں جو ریاست کی کھیلوں کی ترقی یا فروغ میں معاونت کرتی ہیں کچھ مثالیں جیسے رائٹ ڈیٹا ایک مہاراشٹر کی کمپنی نے ریاست کی ٹیموں اور ایوینٹس کے لیے ایک بڑی تعداد میں اسپانسر کیا ہے بشمول مہارٹ مہاراشٹر کرکٹ ایسوسیشن مہاراشٹر ہاکی ایسوسیشن اور مہاراشٹر فٹ بال ایسوسیشن ڈیٹا کونسل آف مہاراشٹر ایک غیر منافع بخش تنظیمیں ہیں جنہوں نے ریاستی کھیلوں کو فروغ اور ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ شراک شراکت داری کی ہے اس شراکت داری کے تحت ڈیٹا کونسل ریاستی کھیلوں کے پروگراموں اور ایوینٹس کے لیے فنڈس فراہم کیے ہیں اس نے کھیلوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے پروگرام بھی تیار کیے ہیں مہاراشٹر حکومت نے مہاراشٹر کھیلوں کے پروگرام ایم ایس پی کا آغاز کیا ہے جو ایک ریاستی پروگرام ہے جو کھلاڑیوں کو تربیت سامان اور دیگر وسائل فراہم کرتا ہے ایم ایس پی نے ریاست میں کھیلوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے کیاپوریٹ حکومت کھیلوں کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور یہ ریاستوں اور علاقوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہو سکتی ہے